में तुसेंगी मतलब पंज नंबर सनांदा जेह्के दस्स कोला लेइयै दस्स ज्हार दे अंदर अंदर औंदे न सौ होई गेआ दौ सौ होई गेआ पंज सौ होई गेआ ज्हार होई गेआ दो ज्हार होई गेआ पंज ज्हार होई गेआ एह् जेह्ड़े न ते औंदे न पंज ज्हार होई गेआ छे ज्हार होई गेआ अट्ठ ज्हार होई गेआ मतलब एह् औंदे न